भाॼियुनि जे छिलकनि खे पट में हिक खॾे जे अंदरि विझी करे जाम ॾींहंनि ताईं रखणो पवंदो आहे हुन सां खाद तयारु थी वेंदी आहे हिन तरह पाण बागबानी में खाद खे प्रयोग करे सघूं था